देखिऔ हम जे छी कृषिसँ जुड़ल आदमी छी हम हमर पेशे कृषि छी हम दुटा महिष राखने छी आ तीनटा हमरा गै यऽ तऽ अपन गेहूँसभ कटयए तऽ भुस्सासभ रहिते यऽ अपने गहुमसभ कटयए खेतमे तऽ भुस्सा रहिते यऽ आ जइसभ अपन बुनि दैत छियै घासके लिए तऽ ओकर दौना भै जाइत छै आ देखिऔ आबैत तऽ ढ़ेरिक चीज छै फण्ड तऽ सरकारके ढ़ेरिक छै ब्लॉकमे तऽ जेकि हमर गामेमे ब्लॉक यऽ फण्ड ढ़ेरिक छै लेकिन एतुका मुखिआसभ की छै मुँह चिन्हकऽ दैत छै जे ओकर आगाँ पिछा करैत रहय छै ओकरा ओ चीजके लाभ होइत छै आ जे छोट छै मतलब जेकरा नहि ओ समर्थ छै ओकरा ओ नहि करैत छै ओ ओहने आदमीकें करैत छै जे ओकर ओकरासँ जुड़ल छै जे ओकर भरि दिन आगाँ पाछाँ करैत छै ओकरा ओ करैत छै आ सभसँ पहिने देखिऔ किसान आदमी खेती बाड़ी करैत छै ओकरा टाइम कतय छै जे ककरो आगाँ पिछा करतय जेकरा पाँचटा माल महिष छै ओ कतय आगाँ पिछा करतै ओकरा तऽ अपने बहुत ताल छै बहुत काम छै ओम्हर घास आनु कुटी काटु सानी लगाबू फेर गैके खोलु फेर खेती देखिऔ ढ़ेरिक काम छै तऽ ओहि लएकऽ हमरासभके सरकारके तरफसँ कोनो लाभ नहि होइए